सुरेश जी बोल रहे हैं ओला कैब से जी सुरेश जी मैंने एक गाड़ी करी है मुझे वैशाली नगर जाना है आप आ रहे हैं क्या आप आ रहे हैं तो या आप अब तक आये क्यों नही हैं बीस मिनट हो गए हैं मुझे आपका इंतज़ार करे हुए भैया हमें पारिवारिक समारोह में जाना है मेरा वहाँ जाना बहुत ही ज़रूरी है लेट हो रहे हैं आप जल्दी आइए आप किधर हैं अभी अच्छा खातीपुरा चौराहे पर पहुँच गए हैं अरे भैया अभी तो आप वहीं पर ही खड़े हैं आप जल्दी आइए भइया हमें जाना है हम लेट हो रहे हैंं आप आ रहे हैं न आप बता दीजिए दस मिनट में पहुँच जाएंगे ठीक है जल्दी आइए भैया है न